एप्स खूब तरेचे आसात वॉट्सॅप इंस्ट्राग्राम फेसबूक दुसरें म्हणजे स्मार्ट फोनाचे खूब फायदे आसात जशें की आमी रिकोर्डींग करूंक शकता आनी तें परत परत आयकोन आमी त्या विशयाचेर हुशार जावंक शकता दुसरो म्हळ्यार आयज जगांक तूं खंयीय वचत लोकेशनाचेर आपल्या जाय त्या जाग्यार वसोंक शकता स्मार्ट फोनाचे खूब नुकसानीय आसा पयले म्हणजे आयज भुरगे स्मार्ट फोनाचो अती वापर करतात आनी ताका लागून तांचे दोळ्यांचेर अथवा तेंच्या आरोग्याचेर खूब परिणाम जाता दुसरें म्हणल्यार कोणाचें नांव खराब करतलो जाल्यार आयज स्मार्ट फोन आशिल्ल्यान ताका वायट पब्लिसिटी मेळटा आनी नांवां खराब जावपाक वेळ लागना